चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंथल बाजाराव आं मोनसे केमेरा बायदोंमोन आं गोसो जाखादों देग्लाय हाय माने केमेरा लानो आरो ना देग्लाय हाय आं जा केमेरा बायनो गोसो जादों देग्लायल' नङा सिगांनिफ्रायनो आं केमेरा लानो सानगासिनो दं नाथाय राङानो जगारामोन बेनिखायनो आं सिगांहाय केमेराखौनो बायना लानो हायाखैमोन दा देग्लाय आं रां जानायलाय केमेराखौहाय बायनानैहाय लानो सानखाबाय देग्लाय हाय ओमफ्राय आं बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंथल बाजार मोनसे दखान्दारनाव केमेरा दखानदारनाव हाय आं थांबाय केमेरा दखान्दारनाव थांनानै आं केमेराखौबो नायखाबाय ओमफ्राय केमेराखौ नायनानै फसायबाय स'नियाखौ हाय बे केमेरानि नामा स'नि बे स'नि केमेराखौहाय आं फसायखाबाय ओमफ्राय दखान मालिकजों रायलायखाबाय बे स'नि केमाराखौहाय आं लानोसै होन्नानै आमफ्राय आं बे स'नि केमेराखौ बायबाय बायनानै आं न'आव लाबोबाय केमेरायाबो जा मोजां मोजाङानो फिगचार फथ'फ्रा फैयो फथ' खेबनायफ्राबो मोजां माने मदार्न मोजाङै थामिन थाब थाब जायो फथ'फ्राबो फथ'फ्राबो मोजां साफा क्लियार नुजोबो ओमफ्राय बे केमेराया दस्रायावहाय दस्रायावहाय मोनबावासो बिखौहाय आं बे केमेराखौहाय माने स'नि केमेराखौ अर्डार खालामग्रोनांगौसो जाबावदों ओमफ्राय अर्डार खालामनानै आं बे केमेराखौ बेंथलाव लाबोबाय ओमफ्राय बेंथलावहाय बायबाय बे स'नि केमेराखौ आं लानानै जा मोजां मोनदों आंनि खामानियाव सोलिदों आं बे केमेराजों फथ' खेबो आयो भिदिअसफोर बानायो ओमफ्राय इउथुबफ्राव इउथुब्सआव हगारो आरो ओमफ्राय आंना इउथुब चेनेलबो दंलाय बावो जावलिया इउथुब चेनेलनि नामा आंनिया दा बे केमेरा स'निखौ लानानै आं दा आंनि थाखाय जा मोजां जादों मानोना बे केमेराखौ आं बायाब्ला आंनो जेबो खामानियाव आवगायनो हानाय नङामोन बेखायनो आंनि बे केमेरानि सायाव केमेराखौ लानानै मोजाङै सोलिलांनो सानदों आरो बे केमेरायाबो मोजां फथ'फ्रा मोजां नुयो बिराथ मोजां आङो बे केमेराखौ बायनानै मोजां एक्सपिरियेन्स मोनबाय मानो होनब्ला बे केमेरानि सिं सायाव मोजाङै एक्सफिरियेन्स दं बेनो आंनि फजिटिभ एक्सपिरियेन्स आ